नमस्ते जय श्री राम जी बोलिए जी हाँ बिल्कुल मिल जाएगा आपको क्या ओन हाँ हाँ समझ गया वगैरह बनाने के अभी यूँ तो फिफ्टीन फिफ्टीन भी लोंच हुआ है फिफ्टीन फिफ्टीन अभी एक दो महीने में आएगा शॉप पर आ जाएगा अभी एस वन आपको फोर्टीन प्रो मिल जाएगा आपको क्या आप क्या ऑन पेमेंट लोगे या वो ऐसे नहीं ऐसे ऐसा है भैया फिर पूरा कैश ले लीजिए उसमें आपकी ये पड़ जाएगा मतलब वन ट्वेंटी फाइव का पड़ जाएगा ठीक या और अगर सेकंड क़िस्त में लेते हो तो फिर आप इधर आ जाना में फाइनेंस वाला देख लूँगा क्या क्या हो रहा उस हिसाब से देख लीजिए आप भी क़िस्त में आपके सात सात आठ मंथ जिस हिसाब से आपको लगे उस हिसाब से कर लेना मेरी मानो तो कैश ऑन कैश ये क़िस्त में आपको ये एक पच्चीस का पड़ रहा वहीं एक चालीस या पचपन का पड़ेगा क्या मतलब इसमें तो आप आपका का ही घाटा बाकि ये है कि अभी ऑन एक एक पच्चीस रुपया आपके पास अभी इतनी कैश नहीं हो तो आप फिर किस्त पे आप ले सकते हो बाकी लोग तो काफ़ी लोग किस्त पे लेके जाते हैं काफ़ी लोग ऑन पेमेंट भी लेके जाते हैं जो आपको आपको जो बेस्ट लगे जो हाँ कैश ले लो मेरे हिसाब मेरे तो कोई मेरे तो कोई घाटा हैं नहीं में तो आपको वही यही बता रहा हूं कि आप जो आपको बढ़िया लगे भई मेरे तो ये कहना कि वो किस्त में थोड़ा ज़्यादा लगेंगे और ऑन पेमेंट अगर आपका आता है तो लेजा लो फॉर्म फिलिंग है तो वो पर मंथ फॉर्म की जो किस्त आती है ई एम आई आती है वो आएगी और कुछ नहीं यस यस बढ़िया मोबाइल आईफोन से बढ़िया तो आपको पता ही है फोन तो फोन उसमें आईफोन मस्त है फिफ्टीन हुआ है में कह रहा हूँ न फिफ्टीन हुआ है हाँ आईफोन फिफ्टीन हुआ है पर वो अभी आया नहीं है वो अभी अभी लॉन्च हुआ है जस्ट तो अभी अभी वो शॉप पर वगैरह आपको अभी कहीं नहीं मिलेगा अभी आपको फोर्टीन प्रो मिल जाएगा फोर्टीन प्रो ले लीजिए और तो क्या है वन वो आपको मने एक दो महीने रुखना पड़ेगा अभी शॉप पर या एक महिना तो रुखना पड़ेगा मैं मँगवा तो दूंगा एक महीने रुखना पड़ेगा थोड़ा वो बताना तो अब उसमे क्या है अभी ये भी आईफोन है दोनो ही बढ़िया है फोर्टीन प्रो भी बढ़िया है फिफ्टीन लो तो और भी बढ़िया है ऐसे होगा तो इसमें क्या है के ये वन ट्वेंटी फाइव का पड़ रहा है वो वन फिफ्टी का पड़ेगा बस वो वन फोर ट्रिपल नाइन का है आपके ऑन कैश डेढ़ लाख रूपये का फोन है तो फिर आप मन कैश आप कॉल कर देना मुझे शॉप पर कॉल कर देना एक बार या शॉप का वो इंस्टाग्राम पेज है उसको एक बार फॉलो कर लेना आएगा तो उसमें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल आ गया तो आप आके देख लेना कोई भी बेस्ट ऑफर होगा तो उसमें वो पेज में पोस्ट में बता देंगे डॉक्यूमेंट आप आओगे जब बता दूंगा आप उसकी टेंशन मत लीजिए आप आओगे तब मैं आपको बता दूंगा जी ठीक है